ہمارے خاندان یا ہمارے گھر کے ممبر میں سے کوئی شخص اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹروں کے صلاح کے مطابق یا پھر اپنے گاؤں گھر کے تجربے کے مطابق ہم ان بیمار شخص کے لیے بہترین سے بہترین اور نارمل ہلکا کھانا بناتے ہیں جیسے کہ کھچڑی ہو گئی اور بادام وغیرہ کا حلوہ یا پھر جو ہے چھوہارے کو دودھ میں ڈبو کر اس طرح سے اس کا حلوہ بنا کر اور جو ہے کھچڑی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور ہلکا کھانا اپنے بیماروں کو دیتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو سکیں اور اس طرح کا پکوان بنانے سے اور اس طرح کی چیزیں فراہم کرنے سے انہیں جلد از جلد بہت ساری چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں اور وہ جلد درست ہو جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں کاجو بادام اور دیگر چیزیں ایسی جو جس سے طاقت حاصل کی جاتی ہے ان چیزوں کا حلوہ بنا کر یا پھر ان کی پنیر وغیرہ کی سبزی بنا کر یا پھر اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جس سے طاقت حاصل ہو اسے فراہم کیا جاتا ہے اور بنا کر تیار کیا جاتا ہے تاکہ بیمار جلد از جلد درست اور توانا ہو جائے